योग करने से इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है हैं इंसान की जो मानसिक स्थिति है बहुत अच्छी बनती है जैसे के योग करने से शरीर की पुष्टि साधु संतों ने भी योग किया है जो हष्ट पुष्ट हैं जोकि उनकी उमर बढ़ती है हैं उससे उसके बाद योग करने से जैसे योग निद्रा है योग है योग करने से जैसे वर्जिश करने से मांसपेशियां अपनी तंदरुस्त रहती हैं जैसे बच्चे हैं सुबह उठ के योग करें तो उनकी हर टेन्सन थोड़ा सा दूर होती है मूंड सही रहता है और स्वस्थ रहते हैं पौष्टिक होते हैं हैं हड्डियों में जान आती है थोड़ी मजबूती आती है योग साधना से बहुत अच्छे फ़ायदे हैं योग साधना में आदमी योग करे तो योग के लिए उसका शरीर भी स्वस्थ होता है रोगों से दूर रहता है रोग उसको कभी नहीं घेरते और उसका जैसे अपना खून संचार बहुत अच्छा रहता है योग सुबह उठ के योग करना चाहिए सुबह की भोर में जैसे दौड़ लगाना चाहिए जैसे बैठ के साधना करना चाहिए जैसे ये व्यायाम करना चाहिए जैसे अपना आसन लगा के योगशक्ति करना चाहिए योग आसन लगा के अपना बिल्कुल बेहतरीन योग साधना